क्या आपको लगता है की आई आई टी और आई आइ एस सी जैसी आई सी एम जैसे बड़े संस्थानों की पढ़ाई का खर्च हर कोई उठा सकता है जी नहीं मेरा ये मनाना है कि ये जो पढ़ाई है आई आई टी आई आई एस सी ये बहुत ही महंगी पढ़ाई होती है हर कोई व्यक्ति इसका खर्च नहीं उठा सकता है क्योंकि सब लोग मध्यम वर्गीय लोग है अपने हिसाब से मेहनत मजदूरी करते हैं और इस ऐसी जैसी बाड़ी पढ़ाइयों के लिए बहुत खर्चा नहीं पाते वो और आई एम एस बड़े संस्थानों को पढ़ा पढ़ाई का खर्च उठना बहुत महंगा होता है प्रतिस्पर्धा मतलब इतनी हो गई है छोटी छोटी इगजामों के लिए लाखों लोग फार्म भरते हैं जिसमें से कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं कुछ सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं काफी समस्या आती है और कुछ लोग अपने बारे में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग पढ़ाई के दबाव से सुसाइड कर लेते हैं आत्महत्या जैसे कदम उठते हैं कुछ लोग इनमें पढ़ नहीं पाते हैं कुछ माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ना चाहते हैं तो वो अपना बच्चों को पढ़ने के लिए अपना घर गिरवी रख देते हैं अपने गहणे गिरवी रख देते हैं जब जा कर कुछ बच्चों की पढ़ाई करवा पाते हैं हमारे भारत देश में अगर मेडिकल के हिसाब से देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करना बहुत ही महंगी पड़ती है कुछ बच्चे अप कुछ बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप सक्षम होते हैं उनको पढ़ने में तो लगभग लगभग उनकी फीस अगर भारत में देखा जाए तो एक अस्सी से अस्सी लाख से एक करोड़ के बीच में पहुँच जाती है हमारे देश में बहुत महंगी पढ़ाई है मेडिकल कॉलेज की और इंजीनियर की भी बहुत बड़ी महंगी है बहुत काम लोग इसको कर पाते हैं गरीब लोग तो इसके बारे में विचारे सोच भी नहीं पाते हैं की हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए प्रतिस्पर्धा की बात की जाए तो छात्रों में कॉम्प्टीशन बहुत बढ़ गया है एक ऊपर से नीचे से छोटे से छोटे सरकारी गोवर्मेंट जॉब चपरासी की भी अगर होगी तो उसके लिए भी अगर दस हज़ार पोस्ट है तो उसके लिए दो लाख फॉर्म डालेंगे और जिसमें बहुत इंजीनियर जो इंजीनियर कर रखे है वह बच्चे भी उसमें फॉर्म डालेंगे तो आज कल प्रतिस्पर्धा भी बहुत हो चुकी है